हलो मज़े में दादा तव्हां जो नालो अच्छा हा भाउ तव्हां नयो नंबर वरितो अथव छा सेव न हुयो ॿियो ॿुधायो दादा कीअं आहियो सोसाइटी में गणपति रखी अथऊं त तव्हांजो छा वीचारु आहे हिनते हां हूअं ई ॿाहिरि ॾेखाव थो थिए खाली गणपति रखनि था ॾेखावे जे लाइ अॼुकल्ह भई गणपति जी मूर्ति केतिरी वॾी आहे असांजे कम्पटीशन में जीतणो आहे भला हे करिणो आहे डी जे जीअं तव्हां चयो पिया फ़ालतू ख़र्चु डी जे था कनि बैंडूं था घुराइनि अलाए छा छा था कनि हूअ लोक मान्य तिलक हिन करे चालू कई न भई असां गॾु थियूं गॾु

तुंहिंजी नज़र आहिनि हा हम्म हम्म हा हा बसि उहाई मां सोचियां पयो भई अॻे साल रखी हुई घर में हाणे बि घर में ई रखंदुसि इहो सभु ॾिसी करे छाकाणि त ॿाहिरि ॾिसां थो भई राति जो खेॾनि था ताशूं था खेॾनि भला केॾीमहिल ड्रिंक था कनि तव्हां देवता खे उते विराजमान था कयो हुनजे सामुहूं तव्हां इहे सभु खेॾो था ग़लति कमु नाहे हीउ भाउ तव्हां खे छा थो लॻे तव्हां जो छा वीचारु आहे हिनते हा घर में आहिनि त असां पंहिंजे कुझु बि करे था सघूं पंहिंजा डिसिज़न खणी था सघूं हा भाउ सही चयो अथव तव्हां घणा ॾींहं रखंदा आहियो गणपति